ہیلو جی سر ذائقہ سے بات کر رہے ہیں آپ جی جی جی سر آپ کے یہاں رات میں ہم نے سیٹ بک کرنی ہے جی دو لوگوں کی جی ٹھیک ہے سر اوکے آٹھ بجے ٹھیک ہے اچھا سر مینیو کارڈ آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں مینیو میں کیا کیا ہے اپنے پاس جی چکن ٹکہ ملائی ٹکہ اور چکن کے سبھی آئٹم اویلیبل ہیں ٹھیک ہے سر اوکے سر اچھا سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ سویٹ ڈش میں کیا ہے اپنے پاس ڈزٹ میں کھیر ہے رس گلہ ربڑی شاہی ٹکڑے ٹھیک ہے اچھا سر جو شاہی ٹکڑے اس میں انگریڈنٹ پڑ بتا سکتے ہیں آپ کیا کیا ہے جی جی کھووا دیسی گھی بریڈ براؤن بریڈ جی بادام کاجو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اوکے سر اوکے سر ٹھیک ہے تھینک یو سر